आतां काल जमानो बदलत आसा तशें तरेन लोकांक आतां शारांनी रावपाक आवडटा कारण शारांनी जी फेसिलिटीज मेळटा ती गांवांनी मेळना आनी सद्याक तर सद्याक तर आपल्या भुरग्यांचो फ्यूचर बरो जावंचो म्हुणून जाता तितली आवय बापूय शारांनी वचूंक लागल्यांत आनी जेन्ना असो प्रस्न येता की गांवचे तरणाटे आसा तांचे कडेन तांकां व्हंकल मेळना कारण व्हंकलेचो आवय बापूय असो चिंतता की आपलें जर भुरगें गांवांत पडलें जाल्यार तें गांवगिरें जातलें तांकां मुखाल्लो जो स्कॉप आसा तो मेळचो ना कित्याक गांवांत तितलो स्कॉप आसना तो तितल्याच पुर्ती मर्यादीत आसता शारांनी आतां आज काल शहरांनी लोकांक कोणाचेंच पडून वचूना सगळ्यांक आपलें आपलें पडिल्लें आसा गांवांनी कितें जाता हां तें चेडूं ताचे वांगडा पोळोन गेलें हाचे वांगडा पोळोन गेलें ह्यो सगळ्यो खोबऱ्यो जातात पूण शहरानीं हें कोणाकूच पडून वचूना शहराची लायफ अशी खूब बिजी जाल्या अशें तरेन लायफ जगपाक आतां लोकांक आवडटा आनी आतां चलयांक काम करपाक आवडटा जेन्ना चलयो काम करता तें गांवांत रावून काम करूंक शकना कारण गांवांत तितले फेसिलिटीज तांकां उपलब्ध आसना ताका लागून तीं जेन्ना लग्न करपाक सोदता तेन्ना गांवचो तरणाटो आसा ताचे कडेन ताचे कडेन ती चड पळोवंक वचना चडशीं शहरान कोण रावपी ताचे कडेन लग्न जावपाक सोदता कारण आपले आनी आपल्या फुडें जीं भुरगीं जातलीं तांचो फ्यूचर तीं सेक्यूअर पयलींच करूंक सोदता हाका लागून चडशे गांवचे तरणाट्यांक कोण न्हवरो आनी व्हंकल मेळपाक खूब त्रास जाता त्रास जाता